اردو زبان صرف ایک رابطہ کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک تہذیبی ورثہ ہے جو لوگوں کی شناخت کا حصہ بن چکی ہے ہر زبان اپنے بولنے والوں کی سوچ تاریخ زندگی اور جذبات کا آئینہ ہوتی ہے اردو بھی اسی طرح لوگوں کے اندر ایک گہرا تعلق اور وفاداری کے احس احساس پیدا کرتی ہے آج بھی لوگ اردو کا استعمال صرف بول چال میں نہیں بلکہ اپنی پہچان کا اظہار کے لیے کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اردو اور شناخت کے تعلقق کی جب کوئی شخص اردو میں بات کرتا ہے تو وہ نہ صرف ایک زبان میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنی تہذیب اپنی روایات اور اپنی سوچ کو بھی سامنے لا رہا ہوتا ہے اردو الفاظ میں ایک ایسی مٹھاس اور ادب ہے جو بولنے والے کی شخصیت کو بھی نمایاں کرتا ہے یہ زبان انسان کو اپنے اسلوب ادب اور لہجے میں شناخت دیتی ہے جب لوگ اردو شاعری کہانی یا مقالات لکھتے ہیں تو ان کا اندورنی احساس ان کی سوچ اور ان کا ماضی اس زبان کے ذریعے سامنے آتا ہے آج کے ڈیزیٹل دور میں بھی اردو کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے چاہے وہ سوسل میڈیا کا پلیٹفم ہو یا کسی مشاعرے کا منظر اردو کا ہر جگہ اپنا اثر چھوڑتی ہے کئی لوگ ٹویٹر فیسبک یا انسٹاگرام پر اردو لکھنے کو اپنی اصلیت اور جذبات کے اظہار کا طریقہ سمجھتے ہیں کسی تصویر کے نیچے لکھا گیا کہ ایک اردو سیٹ یا ایک مکمل اردو کیپسن صرف ایک پوس نہیں ہوتی وہ ان جذبات کا اظہار ہوتی ہے جو کسی اور زبان میں کہنا مشکل ہو اردو زبان کے ذریعے لوگوں کا اپنے ماضی سے تعلق بھی زندہ رہتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے اردو ان کے دادا دادی نانا نانی یا ان کی پہلی کتابوں کی زبان ہے جب وہ اردو بولتے ہیں لکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ اپنے بچپن اپنے خاندانی رستے اور ان یادوں سے دوبارہ رابطہ محسوس کرتے ہیں یہ زبان ان کی روٹس یعنی زدوں سے جوڑ دیتی ہے شاعری ادب اور نعت نگاری بھی اردو کا ایک اہم پہلو ہے جب کوئی شخص اردو شاعری کرتا ہے چاہے وہ غالب کا فین ہو یا پروین شاکر کا دیوانہ وہ اپنے جذبات محبت غم اور امیدوں کا اظہار بہت انداز نازک میں کرتا ہے اردو زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ مشکل سے مشکل بات کو بھی بہت نرمی ادب اور حسن کے ساتھ بیان کرتی ہے جب لوگ اردو کا استعمال کرتے ہیں وہ اکثر ایک تہذیب کو زندہ رکھے رکھے رکھے ہوتے ہیں سلام دعا ادب اور عزت کا لہجہ اردو کا ایک لازمی حصہ ہے یہ زبان صرف الفاظ کا مضمومہ مجموعہ نہیں بلکہ ایک اخلاقی نظام بھی ہے اس زبان میں دوسرے کو عزت دینا سمجھانا اور محبت سے بات کرنا شامل ہوتا ہے جب لوگ اردو میں بات کرتے ہیں وہ اپنی تہذیب اور ادب کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ ان کی اصلی شناخت بن جاتا ہے مذہب اور اردو کا تعلق بھی کافی گہرا ہے کئی لوگ اردو زبان کے ذریعے قرآن کا ترجمہ حدیث اور دین کی باتیں سمجھتے ہیں اردو میں بھی لکھی دینی کتابیں آج بھی بہت سے لوگوں کا کی علمی کا ذریعہ ہے نخت